मैंने हाल में ही कुछ गलतियाँ कर दी थीं जो इलेक्सेन संबंधित कर दी इलेक्सेन से संबंधित थी लेकिन जब मुझे उस गलती का आभास हुआ तो मैंने तुरंत उच्च अधिकारियों से हमने बात की कि हमसे थोड़ी से गलती हो गई है उसे सुधारने का प्रयास किया और माफ़ी मांगी और उन्हें आशवासन दिया कि आगे कोई इतनी बड़ी गलती नहीं होगी हम उसे अच्छे से जाँच कर आ उस कार्य को करेंगे ताकि आने वाले समय में और दोबारा गलती ना हो